हमारे क्षेत्र में सबसे प्रमुख व्यवसाय पर्यटन है यहाँ पर महाकाल मंदिर होने से काफ़ी पर्यटक पूरे देश से घूमने के लिए आते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी मंदिर हैं यहाँ पर इन मंदिरों के अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ का भैरवगढ़ प्रिंट का कपड़ा आता है जिसे प्रारम्भ जिसे पारम्परिक कार्य करने वाले कपड़ा बनाने वाले बुनकरों द्वारा बनाया जाता है और देश विदेश से लोग इन कपड़ों को खरीदने के लिए और इनको बनाना कैसे बनता है उन्हें जानने के लिए यहाँ पर आते हैं वर्तमान समय में मल्टीनेशनल कम्पनियां आने से एवं लोगों को सुख सुविधाएं मिलने से एवं मॉल संस्कृति आने से धीरे धीरे भैरवगढ़ प्रिंट का प्रचलन यहाँ पर खत्म होता जा रहा है केवल पर्यटक जो आते हैं वही इन कपड़ों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तथा इनकी लेकर साथ में जाते हैं क्योंकि ये यहाँ का प्रसिद्ध कपड़ा है और पूरे विश्व में इसका नाम है